हांवें दोन वर्सां पयलीं एक फोन घेतिल्लो तो फोन बरो नाशिल्लो त्या फोनान पयली थोडे दीस बरो चल्लो ताच्या मागीर खूब किरें इशू येवपाक लागलो ताका कॉल करता जाल्यार दुसरो किदें उलयता तें सारकें आयकपाक येना आशिल्लें तशेंच कॅमेरा सुद्दां पयलीं बरो चलतालो मागीर पिड्यार जावपा लागलो सारके फोटो येनाशिल्ले ब्लर फोटो येताले आनी जो सॉफ्टवॅर खूब पयलींचो न्ही तो सो सारको चलनाशिल्लो गेम खेळपाक मेळनाशिल्ली तशेंच एक दीस म्हाजो फोन पडलो तेन्ना ताजी स्क्रीन फुटली आनी जेन्ना रिपॅर करपाक गेलो तेन्ना ती स्क्रीन चेंज करपाकूच म्हाका खूब पयशे मोडचे पडले तशेंच स्पिकरार जेन्ना सॉंगां आयकता बरी गाणी आयकता तेन्ना आवाज क्लियर येयना एक दीस उदकांत पडलो म्हजो फोन आनी ताज्या खातीर आनी खूब व्होडलो इशू जालो ताका सो पळोवपाक गेल्याक हो ह्या फोना खातीर म्हाका खूब लॉस जाला सो एक नॅगेटीव एक्सपिरियन्स आशिल्लो म्हाजो त्या फोनाचो